हेलौ औ औ नोंथां माथो अखाया गारनो रोंला माथो जोंनिथिंजाय इसिद्राय जायाखै एकदम अखायाथ' गारनो रोङाखै दा नोंसिनिथिं जादों नामा इसे अखाया गारनायानो नङा बादि मोनदां बोथोरा दा बेखौ गामिनियानो माबा नङा माबा मोनसे खालामनांसिगोन नामा माबाफोर दोलाबायनानै औवाफोर माबानानै ना इसोरखौ नेबाय इसोरखौ उम बिसोरखौथ' दा बहा मोनब्रबनो बिसोरखौलाय उम होमबा औ औ औ मालाबा गामिनि मानसिखौनो लेंनानै बिदि खालामनांसिगोन औवा औ औ औ उम उम उम उम

लामा गैयाबाथ' आरो गैला इसि खुरखाहांनायावनो माबाखायाबा दे दे दे बयबो हेफाजाब होलायथोंसै गामिनिनो जोंनि साइटआव इसि गैथ'वा दा नोंसि थेवबो गामिनिनो लामाना जोंबो बेजोंनो थाबायो ज' मावलायनांगोन आरो औ बयहाबो जागोन ओंखायनो बेबायदिखौनो खालामदो नोंथाङा दे दे होमबा दे दे दे